हाँ इंदौर में घूमने लायक बहुत सी चीज़ें हैं रजवाड़ा है लालबाग पैलेस है खजराना गणेश मंदिर है जो की बहुत ही प्राचीन विशाल गणेश जी का मंदिर है अहिल्या बाई होलकर ने यहाँ पे भगवान गणेश जी की मूर्ति को औरंगज़ेब से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे उनकी सेफ करवाई थी तो मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा है और कई छोटे छोटे मंदिर सामने है जो अन्य देवताओं को समर्पित हैं यहाँ पे सराफ़ा बाज़ार है यहाँ पे खाने का समान व्यंजन मिलता है स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठाया जाता है यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में खाद विक्रेताओं को भी दिया गया है यहाँ पे इंदौर की केंद्रीय संग्रहालय है यहाँ पे एक संग्रहालय है इसमें परमार मूर्तियों के कुछ बेहतरीन अवशेष संग्रहीता है पाताल पानी झरना है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे घूमने लायक स्थान है छप्पन दुकान है चोरल धाम है यहाँ का नमकीन बहुत प्रसिद्ध है इंदौरी नमकीन